ہمارا مذہب ہمائے اپنے شریر کو سواستھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سواستھ رکھنے کے بارے میں سکھائی گئیں ہیں جیسے کہ نماز پڑھنا دعائیں کرنا دعائیں پڑھنا قرآن کو پڑھنا وہ اپنے ضرورت کے حساب سے دوائیاں بھی لینا ہمارے مذہب میں نماز پڑھنے سے بہت ہی سکون ملتا ہے اور یہ ہمارا جو دھرم ہے ہمیں اجازت دیتا ہے اور نماز میں دعا کرنے سے بہت سکون ملتا ہے بہت ہی سکون دیتا ہے ہم کو یہ اور قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی بہت سکون ملتا ہے سواستھ ایک دم ٹھیک رہتا ہے ان سب چیزوں کو کرنے سے شریر کو شانتی بھی ملتی ہے سواستھ ایک دم ٹھیک بھی رہتا ہے اور ایک سکون سا ملتا ہے ایسی چیزوں کو کرنے سے اپنے رب کو یاد کرنے سے دعائیں کرنے سے اپنے مذہب کی چی اسلام کی چیزوں کو پڑھنے سے ہم ان سب چیزوں سے سواستھ ٹھیک کر سکتے ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے